आं आबाद मावो बेयावनो माय आबाद मावो आङो बोसोराव ओरैनो जौसे बा मन मोनो बाजि मन मोनो बेजोंनो आङो लोगोसे अमाबो फिसियो अमाया आं ओरैनो बोसोराव माब्रै अमा फियो आङो बेयाव मोनो आङो मथामथि ओह नबबै हाजारसो मोनो आरो नबबै हाजार मोनो आर लोगोसे अमा फिसियो माबा बयलार बयलार फार्म दं आङा बयलार फार्मआ मोननै फार्म दोङो बेयाव माच मोनसेयाव आङा मुथामुथि साथि हाजार फैयो आरो आङा बेदोंनो आङो दा लोगोसे मायबो माय बायो आङो माय गलाबो दों आंहा बेदिनो आङो फ्राय बिदिनो सोलिबाय थादों माय आबाद मावो मावनानै बे लाबदोनो आं सोलिबाय थादों आरो माय बाइयो बायनानै लोगोसे आंहा मोनसे गला बो दोङो गला फिसा होनानै दोन दोङो बेदोंनो आङो बे लाबदोंनो आङो गथ'फोरखो लेखाबो फरायहोदों लेेखा फरायनायाबो गोदोरफिसाया फिसालाया आंहा बिए पास जाबाय आरो गेजेर फिसालायाबो बियो डिग्रिखो खमप्लेट खामबाय आट दा उन्दैसिन फिसालायाबो बियो डिग्रि खौ खमप्लेट खामगोन लोगोसे आंनि फिसाला गेजेर सासेया दायो जेबो माबा मोनैलाय बियो गुवाहाटीआव थांना दोंहैयो लोगोसे आङो बे बेनो सोलिबाय थादों लोगोसे आङो बिदिनो बे लाबजोंनो गान्नाय जोमनाय लाजोबो बिदिनो लोगोसे आङो बे लाबजोंनो आङो गिदिंफ्राय गिदिंजोब्बाय बड'लेन्ड रायजोखो गिदिंफ्राम जोब्बाय बे लाबजोंनो लोगोसे अनेक जायगायाव आङो बे लाबजोंनो गिदिङो आरो बेखिनियान्सै आरो